आ हा सांग स् हांव सरपंच हय हय आ हा हा कितें किदें तुमची प्रॉब्लम किदें अशें मॅटर आ हा म्हाक् पळोपा पळोपा पडटालें मॅटराक आ हा हा

आ हा हा जाल्या मॅटरा पळोपा पडटलो आ हा हा आनी कितलें आनी कसलें प्रॉब्लॅम बी आसा जाल्या सांगपाक शक्

आ हा हा आ हा मॅटरा पर्यंत तर हांव आ हा ब आनी बरें तर